मैं सोशल मीडिया पर तो आवेलेबल नहीं हूँ सोशल मीडिया पर तो मैं कोई ऐसे फोटोग्राफ़र वगैरह को फॉलो वालों नहीं करता हूँ बाकी हाँ मैं फ़ोटो जो आती है वो मैं ज़रूर देखता हूँ फ़ोटो है जंगली जानवरों की फ़ोटो हुई पहाड़ों की फ़ोटो हुई और सूरज डूबने की सूरज उगने की जो तस्वीर होती है वो मुझे अच्छी लगती है वह मैं देखता हूँ बाकी मैं ऐसे ख़ुद से किसी को फॉलो वगैरह नहीं करता हूँ